हून जि'यां लाड़ियै गी गिफ्ट केह् दिंदे ब्याह् च ते सारे अपने अपने तरीके कन्नै दिंदे कोई पायलां दिंदा मतलब साढ़े इत्थै पायलें दा बड़ा रिवाज ऐ बिच्छियां होई गेइयां पायलां होई गेइयां जेह्का सुन्ना देई सकदा ओह् सुन्ना दिंदा कोई सैट्ट दिंदा कोई कड़े दिंदा सारे अपनी अपनी हैसियत कन्नै गिफ्ट दिंदे न ते बाकी जेह्का आई गेआ थुआढ़ा कोई किचन दा रसोई दा सामान देई उड़दा कि चलो कुड़ी इक मदद होई जंदी साढ़ी तरफ दा बैड्ड दी चादरें दा सैट देई ओड़ेआ तरह्ं तरह्ं दियां चीजां देई ओड़दे बक्खरी बक्खरी करियै देई ओड़ेआ कोई कड़े देआ दा कोई किश देआ दा कोई मेकप दा सामान देआ दा बड़ी तरह्ं दे गिफ्ट होंदे कुड़ियें आस्तै ते कोई कपड़े देआ दा कोई इ'यां देई ओड़दा कि चलो दिन तेहार च अग्गें देने होन ते घरैआह्ले देई ओड़दे अस अपनी तरफ दा सूट साह्ड़ी पाई ओड़ो बड़े सारे गिफ्ट इ'यां होई जंदे न बाकी तुस इ'यां पुच्छै ने दाज आस्तै डाउरी एह् एह्दे ते में बड़ी खलाफ ऐ एह् ते बिल्कुल नेईं होनी चाहिदी एह् ते मतलब जेह्के मंगदे ओह् ते गलत है गै न जेह्के दिंदे न ओह् बी गलत न एह् देने दा कोई होआ गै नेईं बस इक ते अपनी कुड़ी दा दान करै ने साढ़े बड़े आखदे कन्या दान गै बड़ा सारें कोला बड्डा दान ऐ ते फ्ही बाकी चीजां देने दा ते मतलब नेईं औंदा कोई आखदा कि भई केह् स्पैशल ऐ कोई आखदा भई मुड़े ने बड़ी पढ़ाई कीती दी एह् कीते दा असें थोह्ड़े आखेआ हा कि तुस अपने मुड़े गी अपने मुड़े गी इन्नी पढ़ाई कराई लो असें अपनी कुड़ी बेचनी थोह्ड़ी ऐ अस अपनी कुड़ी दान देआ ने एह् जेह्का दहे दाज देइयै ते बड़ी गलत गल्ल ऐ कोई दाज च गड्डी देआ दा ते कोई मकान देआ दा एह् सब नेईं होना चाहिदा एह् बड़ा ई गलत प्रथा प्रथा शुरु होई ही पैह्लें ते बड़ी होंदी ही अजकल बड़ी घट्ट सुन्नने ई मिलदी ऐ क्योंकि जेल्लै मिगी लगदा तुस कुसै ई इक बारी देना शुरु करो ते फिर उं'दा जि'यां आखदे ना मुंह् खुह्लदा जंदा जंदा ऐ फिर ओह् बस कुड़ियें ई तंग करदे न कि एह् होर बी लेइयै आ एह् होर बी किन्ने असें केस सुनें दे न साढ़े मतलब बाह्र बी सुनने जम्मू बी सुननें मतलब हर जगह् अस सुनने गी मिलदा असें ई कि भई कुड़ी गी मारी ओड़ेआ कुड़ी ने सुसाइड़ करी लैता उसी मतलब ओह्दे सौह्रियें अग्ग लाई ओड़ी मतलब की कीता मतलब कि ओह् ओह्दे उप्पर प्रैशर पा दे हे कि तू भई गड्डी मंग घरै अपने प्यौकियें कोला उ'न्नै नेईं मंगी उसी लग्गेआ भई नेईं मेरे प्यौकियें कोल इन्ना पैसा कुत्थै ऐ में कुत्थै मंगनी ते बस जी उ'नें केह् कीता जी ओह्दा टार्चर कीता इक दिन कुड़ी बड़ी परेशान होई ते उ'न्नै अपने आप गी मारी लेआ कि भई में ना में अपनें घरै कोला मंगना ते ना में इं'दे कन्नै रेही सकदी एह् बड़ी गल्त प्रथा ऐ लाई दी मतलब जेह्ड़े बी एह् मंगदे दाज में बड़ी इं'दे खिसाफ ते सख्त कोला सख्त कनून होना चाहिदा जेह्की अजकल ऐ बी तां दे लोक थोह्ड़े डरे दा न अजकल ते बड़ा घट्ट होए दा मगर जेह्के दिंदे न में उ'नें ई सारें कोला पैह्लें गल्त आखनी आं क्योंकि तुस इक बारी देगे उ'नें सौ बारी होर मंगना ते असें आपूं गै इस प्रथा गी खत्म करी देना चाहिदा तुस इक कुड़ी देआ ने तुसें कुड़ी गी पढ़ाया लिखाया तुस अपनी मर्जी कन्नै जियां कुड़ी देआ ने देओ मगर कोई मंगै ते ओह् बड़ा गल्त ऐ एह् ते लालच होई गेआ ना इक बारी मंगै ओह् बार बार मंगदा ते नेईं में ते बिल्कुल खिलाफ आं जी एह् दाज आह्ली गल्ल च अस आपूं कुड़ियां अस चार भैना न ते कदें मेरे पिता जी ने एह्दे च नां कीता ते नां कुसै दे सौहरियें मंगेआ एह् बिल्कुल मतलब अज्ज साढ़ियां बी अग्गे धीआं न असें ते बिल्कुल नेईं देना ते जेह्के मंगदे ओह् बड़े ई गल्त लोक होंदे जेह्का मंगै ते मिगी लगदा ऐ उस घर कुड़ी देनी गै नेईं चाहिदी अज्ज ओह् थुआढ़े कोला मंगा दे कल उ'नें कुड़ी ई होर प्रैशर पाना कल्ल फ्ही उ'नें जेल्लै नेईं लेआना ते फ्ही उ'नें थुआढ़ी कुड़ी गी होर तंग करना तुस एह् सोचियै दिन्ने कि साढ़ी धी ने बड़े खुश रौह्ना उत्थै चलो कोई नेईं होर देई ओड़ने आं साढ़ी धीऽ बड़ी खुश रौह्नी उत्थै अज्ज एह् मंगै दे कोई गल्ल नेईं कल सैट्ट देई ओड़गे परसों गड्डी देई ओड़गे अगली बारी मकान देई साढ़ा जोआई साढ़ी ला बेटी गी खुश रखदा मगर ओह् खुश नेईं रखदे उ'नें ई लगदा ऐ के असें ई मुफ्त दा सामान घर आ दा चलो जी इं'दी कुड़ी गी थोह्ड़ा होर परेशान करगे उ'नें होर देई ओड़ना ते असें आपूं गे इस चीज गी रोक देना चाहिदा ताकि अगले गी पता लग्गे कि नेईं ऐ तुस दिन तेहार गी देआ ने आ अपनी धी गी देओ मगर एह् दाज आह्ला बिल्कुल प्रथा बंद होई जानी चाहिदी